अ मा खबर दाङ'रिया अ औ माबाफोर हाजिराफोर होगोन नामा दाङ'रिया

औ हाजिराफोरखौ मा दाम होयो आरो दिन हाजिराखौ बेसां होयो आरो साहा पानि जानाय लोंनाय होगोन होआ बेखौ सोंहरदोंमोनलै दाङ'रिया आं

औ बेराफोर दुमनाय औ अ अ औ औ मावहैनोथ' हागोन हाजिराफोरखौ मा दाम होयो नोंसिनिथिंब्ला दाङ'रिया औ औ औ औ

जानायफोर औ जानाय होनाय जायाना अ औ बेफोरखौनो खबर लादोंमोन दाङ'रिया थारमाने जों मावनानै जाग्रा मानसि नालाय औ हाजिरा मावग्रा नालाय बेखायनो खबर लादोंमोन आं नोंनाव खामानि दं नामा होननानै आरो औ औ औ औ

दे दे आं लोगो लागोन हा र' गाबोन माला नांगौ नों खबर हरब्लानो जाबाय औ औ जागोन बिदिब्लालाय आं सासे लोगो लानानै थांसै नङा होमब्ला दाङ'रिया

अ अ सानजाथिंजाय ना आदा नोंना हाया औ आंलाय बिखौनो सोनाबहासो नंदोंमोनलाय

औ औ औ जागोन बिदिब्लालाय आं थांगोन आं सासे मानसि लानानै थांगोन नोंनियावनो अ अ जागोन अ दे जागोन दे आदा दे दे दे